औ जिलिखा ना औ बिसोरथ' दादगारिनिफ्राय साटथायावनो खारबोयो माने साटथायाव गंसे खारबोयो ओमफ्राय गंसेया आटथायाव खारबोयो ओमफ्राय औ बासा गंनै माने बिसोरो बङाइ थाङो गंनैबो ओम दादगारिनिफ्राय बिदि खारबायो बिसोरो बेंथलावहाय माबा जाफैयो गंसेयाहाय सारे आटथा जाफैयो ओमफ्राय गंसेया साराय नइटायाव मोनहैयो बेंटलाव मोनहैयो खाथनायाथ' ओरैजाय बेंटलजों खारग्रा गंसे ओरै बैजों ओरैहाय सामथायबारिजों खारग्रा गंसे दंमोन ना आमफ्राय ओरै बेंटलनि जों खारग्राखौ बन्द' जाबाय होनदों बासखौहाय खारथ'लानो ओमफ्राय माने मोननो थाङा नालाय बिनिखायनो बिसोरो बन्द' खालामथ'बायनो ओमफ्राय ओरै सान्तिपुरजों थांग्रा गंसेया खारो

दादगारिनिफ्रायथ' खारो ओमफ्राय ओरै बेंटल साइदजों फैया आरो ओरै सान्तिपुर साइदजों थाङो सान्तिपुर माबा सामथाइबारिजों थाङो ओरै क'क्राझार खारो बङाइ खारो सामथाइबारिजों थाङो

खारनायाथ' बिसोरो फुंनिफ्रायनो खारो खारबोयो बिदिनो पास फुंनि सइथा साटथा बिनिफ्रायनो खारबोयो बिसोरो

औ टाइम बाय टाइम खारखायो खारनाया ओम बांसिन औ औ टाइम बाय टाइम खारखायो आरो जेबो प्रब्लेम जाया जेराव नों थांनो गोसो थांनो हायो जेनेबा बङाइसिमाव दादगारिनिफ्राय बङाइसे खारोना औ दे ओम